आं बाजाराव गांसे जिन्स बायदोंमोन जिन्स बायनानै माने मोजां मोनदों बिदिनो गाननानै फिट बो मोनो मोजांबो मोनो बिदिनो जिन्स आ ब्लेक कालार खौ बायदोंमोन आङो सुबाबो रङाबो खारा बिदिनो बेनोबे थाबाय थायो बेनिखायनो आं मोजां मोनदों बे प्रडाक्ट खौ बेनि थाखायनो गोजोन्थों